हैल्लो नमस्ते माराज एह् में कल थुआढ़ी हट्टिया दाल लेइयै गेई ही ते ओह् दाल जिल्लै मैं बनाई उ'दे बिच पत्थर हे इन्ने सारे ते में हु'न बापस करानी ऐ ओह् दाल कि अस नी खाई सकने इन्नी गंदी दाल कि'यां खाह्चै ओह् अस नेईं नेईं थुआढ़ी ट्टियै दा गै लेते दी असें हां कल शाम्मी आऊं आई दी थुआढ़ी हट्टिया दा लेती असें चौके दे कन्नै हट्टी ऐ थुआढ़ी नेईं नेईं मि पक्का पता मैं थोआड़ी हट्टिया दा लेती शाम्मी मैं गेई ते मैं सोचआ लाइट चलो नेईं ऐ ते मैं चैक करनी आं मैं ओ दिक्खेआ ते जिल्लै बनाई ते उ'दे बिचा पत्थर निकले साफ बी में कीती वा इन्ने इन्ने ज्यादा पत्थर हे ओह् कि'यां साफ करने हे ते मैं हु'न बापस करानी ऐ भाई अस नी खाई सकदे एह् दाल दाल में चने माह्ं दी दाल लेती ही दिक्खने आं नी भाई अस नेईं खाई सकदे इन्नी गंदी दाल ते तु बापस करो इस्सी फ्ही मिगी टाइम सनाओ टाइम सनाओ में इन्ने बजे आनी आं दुकान उप्पर तुस दिक्खी लाओ लफाफा बी थुआढ़ी हट्टिये दा कि भाई दाल चेंज करो तुस कल फ्ही किन्ने बजे आवां अ'ऊं दस ग्यारां बजे ते तुस एह् आप्पे चैक करयो खरी ओ दाल कि फ्ही मि सनायो कि तुस बाकि लोकें वी इय्यै नेहि दाल बेचगे ते फ्ही आंदा कोई थोआड़ी हट्टिये दबारा एह् थुआढ़ेआ गै लेती मैं तुस चैक कर लैयो उस्सी ते फ्ही मि बापस करियै दियो मैं नि मि पैसे बापस चाहिदे अपने दाल तुस अपने कोल गै रक्खो ठीक ऐ